औ औ नंगो होद दङ मोजाङानो दङ ए आबादथिलियावनो दं

अ खोनादों खोनादों बुंनायखो खोनादों दङ दङ मेसेंआव दङ आलु फुलखबि जोगोनार मुला लाय लाफा बेफोरखौ मावदोंमोन देग्लाय फानोथ' जादों फानदोङो एसे लांबायानानो गुबुन बेफारिया आरो दङ लांनो फंबाया बेफार खालामदों नामा अ अ अ लांब्ला लांजागोन खिन्थु माने बेसेनखो एसे नायनानै माने होनांगोन आरो आंबोथ' एसे मोजां बेसेन मोनबाय थादों बेबायदि बेसेनखो होयोब्ला लांनो हागोन आरो खबिफोरा जों हलसेलाव सेरसेआव माने जि रांहै होदोमोन आरो आरो जोगोनारा केजि अज'नाव जोगोनार फुरा सेरसेआव बिसथाखा हलसेल बिदि हरदों लांब्ला लांजागोन आरो दङ आर' लाफाबो दङ

अ हरनो हागोन खिन्थु हरब्लाबो इसेबां खम होनो हानाय नङा दा मारकेटआव जोगोनारफोरा हलसेलावनो बिसथखा लायो दा फंबाया जुदि न'आव फैनानै लाङोब्ला आं फन्द्र थाखा बा जिबा रां ओरैबादि होनो हागोन बिनि खमाव हनो हानाय नङा आरो ओरैनथ' लाय लाफाफोराबो दङ लाइ लाफाखौबो नोङो लांब्ला लांजागोन बेखौबो लांजागोन आर' अ अ लाफायाबो बिराद मोजां जादों

मोनफागोन नाथाय फंबाय मोनसे मोनसे खोथा फंबाय आं आं बाखिआव बुस्थु होआ दे नगद होनांगोन आंनो आं बाखि होआ नगद होनानै लानांगोन माने आगोलाव सानैसो बेफारि आंखौ थगायदों बिनि थाखैनो आं हायाखै दे दे दे होमब्ला दोनबाय दे दे दे जाबाय दे